मध्यप्रदेश में धर्म एक साथ रहते हैं जैसे की मध्यप्रदेश के अन्दर छोटे छोटे कई धर्म हैं जैसे कि हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई जैन पारसी जैसे कई धर्म रहते हैं ये धर्म एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं तथा सहयोग करते हैं होशंगाबाद जिले की यदि बात करूं तो मैं यहाँ पर मुझे सबसे अधिक धार्मिक एकता का एक बहुत अच्छा नमूना देखने को मिला इस शहर के अन्दर मुझे कई तरीके के धार्मिक कार्यों में हिन्दू मुस्लिम संगठनों की एकता का प्रमाण देखने को मिलता है यहाँ पर धार्मिक भावनाओं का सही सम्मान करते हैं एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं अनेक स्थानों से ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर कई धर्म के लोग इकट्ठे होकर के एक एकता का संदेश देते हैं साथ ही इसमें जो है एक संग आपके भावना उत्पन्न होती है एक लोगों में एकता के लिए लोग काम करते हैं नई नई चीज़ों को जोड़ते हैं कई ऐसे संस्थान हैं कई ऐसे पाॅलिटिशियंस हैं जोकि इनके लिए निरन्तर काम कर रहे हैं कई पॉलिटीशियन्स एक रीज़न बेस काम करते हैं कि उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इस तरीके के कई तरह के काम हमारे देश में चल रहे हैं तो मध्यप्रदेश में कह सकता हूँ कि धार्मिक एकता का ये बहुत अच्छा उदाहरण है एक अनूठी पहल देखने को मिलती यहाँ पर हर धर्म के लिए सम्मान है हर धर्म के लिए सहयोग है यहाँ पर हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए अपने धर्म से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक सम्मान की भावना रखता है यदि यहाँ पर एक व्यक्ति दीवाली मना रहा है तो वही उसी उत्साह के साथ वह ईद भी मनाएगा उसी उत्साह के साथ वह किसी दूसरे धर्म के त्यौहारों में भी भाग लेता है तो इस तरीके से मध्यप्रदेश के अन्दर देश एक बहुत ही अच्छी धार्मिक भावना देखने को मिलती है कि एक धर्म दूसरे धर्म की इज्ज़त के साथ काम करते हैं एक सम्मान रहता है